मूं हाई स्कूल चित्र कला सां कई आहे इंटर में मां बुक क्राफ्ट बि वरिती हुई उहा मां पढ़ियो आहियां ऐं मां उन्हनि सां पंहिंजे जीवन में सम्झा थो काफ़ी सहुलितियूं आहियूं आहिनि ऐं कमु कार करण में मूंखे फुर्ती बि थी आहे छोजो इहे सभु हथ जूं कलाऊं आहिनि इन सां करण सां असांजो कमु कार करण जो ढंग सुठो थी वेंदो आहे ऐं असां पंहिंजे जीवन में सभु कमु सुठे नमूने सां करे सघंदा आहियूं मुझंदा कोन आहियूं जंहिं ट्रेनिंग न वठूं ऐं इहा सब्जेक्ट्स न वठियूं आहे त मां सम्झा थो जॻहि जॻहि मां मुंझा है ऐं कमु कार करण में मूंखे कठिनायूं या तकलीफ़ूं थियणु